सोशल मीडिया तंहिं मां घणो करे पोस्ट न विझंदी आहियां का बि पर अगरि विझंदी बि आहियां त अहिड़ी ज्ञान वर्धक हूंदी आहे जो ॿियनि खे कमु अचे या को एड्वर्टाइज़मेंट हुजे विज्ञापन हुजे जेको ॿिएं जे लाइ लाभदायक हुजे मां ओड़ो ई विझंदी आहियां को पोस्ट अगरि विझिणी हूंदी आहे त ऐं हिन टेक्नोलॉजीअ मूंखे ॾाढो फ़ाइदो ॾिनो आहे ऐं सभिनी माण्हुनि सां जुड़ण जो ज़रियो बि इहो ई आहे छो की अॼु मां जिते आहियां मां ही स्पीच जेको ॾेई रही आहियां उहो बि टेक्नोलॉजी जी बदौलत आहे छो की हीअं टेक्नोलॉजी जे ज़रिए ई मां हिन एप सां जुड़ियासीं हिन सिंधी माण्हुनि सां जुड़ियसि ऐं तव्हां सां जुड़ियसि तंहिं खां इअं टेक्नोलॉजी न हुजे हा त शायदि मां हिते न मिली सघां तंहिं करे चङनि माण्हुनि सां बि असां मिलूं था सुठनि माण्हुनि सां मिलूं था हिक ॿिएं सां ॻाल्हि बि शेयर कयूं था तंहिं करे ऐं हिन में प्राइवेसी लाइ मां चिन्तित कान आहियां बिल्कुलु बि छाकाणि त अहिड़ी का ॻाल्हि आहे ई कानि ऐं सभु प्राइवेसी आहे असांजी आई डी ऐं असांजी पासवर्ड असां वटि आहिनि तंहिं करे अहिड़ी का चिन्तित वारी ॻाल्हि चिंता करण जी ॻाल्हि काने जो का आउट थी सघे